जों मानासनि मानासआव बेरायनो थांनो नागिरदोंमोन अक्ट'बरआवहाय ओमफ्राय बेहाय गिनांगौफोर थागोन नामा मैदेर मोसाफोरखौहाय साबा थांगोन जोङो साबा जागोन औ औ हरखौथ' थाहैगोन सानथाम ओमफ्राय बिदिनो मैदेर मोसाफोरखौसो गिनांगौ नामा

औ थांबानोथ' नोंखौ लोगो मोनहैखागोन ना जों औ अक्ट'बरआव थांगोन जोङो साबा थांगोन जोङो सानथाम थाहैगोन जोङो ओमफ्राय थानायफ्रासो माबायदि

औ औ औ हरथाम थाहैगोन जोङो बेहाय ओमफ्राय बे मैदेरखौसो गिनांगौ नामा साननानै एसे थांनो थाङा बिदि जागासिनो आरो

जों गासै साबा थांगोन औ मैदेराथ' जेबो खालामनाय नङा ना औ सानथामजोंआव बेसेसो थांगोन साबा जोङो औ औ अ थांबानो बिनि खम समसो ओ रुम मोननैआनो जागोन ओमफ्राय बिनि खम समसो जागोन ना जाया औ औ दे जागोन दे